आं दाखालि रिलाइन्स ट्रेन्ड्स निफ्राय मोनसे कुर्ति बायदोंमोन जोबोर नायनो समायना आरो आगरफ्राबो ब्लेक कालार निमोन ओमफ्राय गस्लाया ब्लु कालार निमोन ब्लेक कालार आगर लानानै जोबोर मोजां नुदों आङो सुबाबो कालार फोरखौबो थांनाय मोनाखैमोन आङो गाननोबो मोजां मोनदों प्राइस आबो बारा बुरजानि नङा फाइभ हान्ड्रेड निल'मोन आं दा बेखौ इउज खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों